कि अहाँ कहियौ दोस्तके ग्रुप या दोसर सवारके सँग बाइकिंग ट्रिपपर गेल छी हँ हम गेल छी दोस्तके साथ बाइकिंगपर बाइकिंगपर जे सवारी करैमे छै बहुत आनन्द आबै छै कियाकि चारि पाँच बेरा दोस्तके साथ जाइ छियै अपन बातचीत करैत मस्ती करैत खन एतय रोकलहुँ खन ओतय रोकलहुँ रोकैके बाद फेर रास्तामे जे छै अपन चाय पानि पीबैत एंजॉय लै तऽ सफ़र कयलहुँ यात्रा योजनाके तैयारी कोना करै छी तऽ हमसब यात्राके योजनाके तैयारी जे छै आपसमे बैठके गप करलहुँ सब दोस्त मिलकऽ जे एतै नहि जाइके छै तखन सब दोस्तके राय मिलै छै आओर राय मिलय के बाद जे छै हमसब ओ दिन के तय कए लए छी जे अय दिनमे अय जगह जाइके छै आओर फेर हमसब जे छै ओ दिनमे निकलि जाइ छै समयानुसार ओ यात्रा जे छै पूरा कए कऽ चलि आबै छियै ओहिके बाद ओ रास्ताम समय कोना निकालै छी तऽ ओ रास्तामे समय हमसब जे प्रश्न जे ज्यादा जरूरतमन्द काम छै ओ कामके कए लए छी आओर काम करैके बाद जे दू चारि काम एना हल्का फुलकवला बचि जाय छै ओ घरके अन्य सदस्यके सौपि देलहुँ जे कका ई काज कै लेबै या बबा ओ काज जे छै कनिटाके लेबै हम आबै छी किछु काज छै दोसर ओकरा सौंपिपके हम जे छै दोसर निकलि जाइ छी ओ कामपर ओहिके बाद फेर आबै छी जे छूटल बढ़ल रहै छै ओ अपन नीपटि लै छियै